हमरा अहाँके सबसँ नीक लागैय गाय गाय अहाँके लक्ष्मी छी ओ देवी स्वरुप छथिन हुनका पासमे बहुत योग्यता छै बहुत धर्म छै बहुत कर्म छै हुनकर तऽ वर्णने नहि कएल जाय छै गायके सेवा गायके पूजा जे करलासँ ब्राह्मणके ओ अहाँके उत्तम काज छियै गायके दूध अहाँके कोनो भी काज करबै अहाँ एकटा भगवानके पूजा अगर करबै बाबा सत्यनारायणके तऽ ओहियोमे अहाँके गायेक दूध काज पड़त कोनो पर्व अहाँ सोचलियै जे हम करनाइ छै हमरा छाँछीमे दही पौरनाइ छै तऽ ओहोमे गायेक काज पड़त तऽ गायके दूध तऽ अहाँके बहुत छै गायके दूध या गायके गोबर गायके घी एहिसँ उत्तम चीज होयते नहि छै कोनो चीज पालतू जानवरमे सबसँ सुन्दर हमरा अहाँके गाय लागैया किया तऽ देवी स्वरुप छथिन हुनका संगमे सब देवताके वास छै ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी जतेक छथिन सब तऽ ओ सब रूपमे छथिन ओहि दुआरे हम अहाँके पालतू जानवर हमरा नीक लागैया आओर हुनकर भोजनमे अहाँके भुस्सा खली चुन्नी गहूॅंमके खटहा तखन ओ गायके खुआबै छियै हमसब डेली नहेलाके बादमे ओ गायके पूजा करै छियै धूप धूमन अगरबत्ती दै के हुनकर आचरणके दर्शन करै छियै तऽ हमरा सबकेँ अहाँके मिथिलाञ्चलमे सबसँ स्वरुप बुझै छियै जे गाय हमरा सबकेँ लिये सबसँ पूण्यदाता छथिन किया तऽ हमसब किसान छी परिवार छियै किसानके बेटी छियै हमरा सबकेँ तऽ कोनो दोसर आसरा नहि छै तऽ हमसब एक आसरा छै जे लक्ष्मीके आचरणमे अपन हमसब लागल रहै छी हुनकर हुनके गोबर उठाए कऽ राखलहुॅं हुनके पानि पिएलहुॅं हुनके खाना लगेलहुॅं हुनके गाय धुवेलौं एतबेमे हमर सबके समय व्यतीत होइत रहै छै